میرے خیال میں پورٹریٹ تصویر لینے کے لیے سب سے بہترین جیسے پورٹریٹ تصویر تو جیسے کہ ہم موبائل سے بھی لے سکتے ہیں اور موبائل سے بھی دلکش تصویریں آتی ہیں لیکن اس کے بعد لینے کے بعد تصویر پھٹ جاتی ہے وہ خوش نما وہ چہرے کی رنگت اور جو جو تصویر ہوتی ہے اصل میں اس کی تصویر صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے پورٹریٹ تصویر لینے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہو اور سامنے والا جو تصویر لے رہا ہو وہ باقاعدہ تصاویر کے کورس کیا ہوا ہو تب وہ صحیح طریقے سے اس کو چلانا اس کو اچھی طریقے سے کھینچنا کیسے چلایا جائے گا نہیں تو پھر کوئی بھی کام ہے تو پھر انسان دبا دے گا بٹن تو اس طریقے سے نہیں آ سکتی تصویر صحیح تو اس کے لیے تو جو انسان جو سیکھا ہوا ہوگا تو وہ تصویر کو کھینچے گا تو وہ بالکل بہترین تصویر وہ آ پائے گی نہیں تو کھینچنے کے لیے تو موبائل سے بھی ہے ایسے بھی ہے لیکن بہترین کی بات ہے تو بہترین لینے کے لیے سامان کے ساتھ سامان کو چلانے والا بھی موجود ہو ہمارے پاس ہمارے پاس جیسے ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہے تو ڈی ایس ایل آر کیمرے کو چلانے کے لیے اس کو باقاعدہ اس نے سرٹیفکٹ حاصل کیا ہو کوئی اچھی انسٹیٹیوٹ سے تب جا کر کے وہ اس کیمرے سے تصویر کو کھینچے گا تو ایک اچھی خوش نما تصویر آئے گی نہیں تو پھر سامان تو ہے لیکن کوئی اچھا کھینچنے والا نہیں ہے تب بھی وہ کھینچا نہیں جا سکتا ہے صحیح تصویر نہیں آ سکتی ہے جب جا کے اچھی آئے گی جب سامان بھی ہو جیسے کیمرہ ہو ڈی ایس ایل آر کا اور ڈی ایس ایل آر کو چلانے والا بھی اچھا ہوگا تب ہماری تصویر اچھی آ سکتی ہے